हैलो जी जी बोलिए हैलो जी जी अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है नहीं अभी तो कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है जी वह लोग भी तो जो आ रहा है ऊपर से नोटिफिकेशन वह सारा काम किया जा रहा है अभी तक अभी तो जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसमें होना चाहिए सर कि और थोड़ा हेल्प सेंटर बनाना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा जिला है उसमें नहीं हो पा रही है जी जी जी जी और यह जी जी जी जी क्योंकि देखिए यहाँ जी क्योंकि यहाँ दूर दूर पड़ जा रहा है तो बहुत सारे लोग आ भी नहीं पा रहे हैं और वह सेवा का लाभ भी नहीं उठा पा रहे है तो ऐसा कर जी वे जी जी हाँ हाँ दूर पर ही है इसीलिए कह रहे थे थोड़ा बढ़ा दिया जाता है उसकी संख्या तो बेहतर होती जी ठीक है ठीक है ठीक है सर